हमरा घरमे भनसाघरमे अलग अलग बरतन जे छै ओकर बर्नण करै छी हम कि हमरा गाँमे देखियौ लोहिया के छोल्लीं के करछुल के तखन हमरा घरमे अथी रसोइमे भए गेल अहाँके भनसा रूममे गैसोके उपयोग होइ छै गैस के उपयोगके गरीब गैसके उपयोग नहि करै छै चुल्हाके उपयोग करै छै चुल्हाके उपयोग करयमे लामे जारनि लागै छै बारै छियै तऽ लोहिया छै तऽ लोहिया चढ़ेबै तकर बाद लोहियामे तेल देबै तऽ एहिपर छोंल्लियोके जरूरी होइ छै तखन डेकची चाही डेकचीमे चावल दै छी भात दै छी भात दए कऽ ओहिमे पानि दै छियै ओहिमे बहुत चीज दै छियै तऽ पसबै छियै तऽ चावलसब नीक जकाँ बनै छै भनसा रूममे तकर बाद ओहिमे हमरा गैस रहै छै सलाय दै छै सलाई बारै छै गैसमे ओ बारै के बाद ओ गैस स्टा अअथी परै छै तऽ ओहिमे छोंल्ली चलेबै सेमे चीज सब किछु करबै छोंल्ली चलेबै लोहिया चलेबै सब किछु करबै ओहिमे दए कए हम खाना ई ई लिए हमर रसोइ के लिये बहुत आआ भनसाघरमे समानके लिये छै